दिनै गाबोन मबाइलाथ' लोगो जाहैबाय नालाय बेखायनो निउस फिदानो जा निउस स्पिद बिदि आं लाया सरासनस्रा फेसबुक आरो फेसबुकखौनो नायो फेसबुकआव हेडलाइनफोरखौ नाइयो आरो माब्लाबाफोर बे मोजां बाथ्राफोर होयोब्ला बेफोरखौ नायो बिदि साबसक्राइब खालामनानै आङो जेबो लानाय जाया ओरैनो टि भि नायो टिभिआव निउस नायो गुबुन गुबुन चेनेलाव बा बिदिनो माब्लाबा मोजां सिरियेलफोर होयोब्ला नायो फारसेथिं सिलिब्रेटिफोरनि प्रग्रामफोर होयोब्ला बेफोरखौ नायो दाइरेक्ट लाइभ बायदिसिना प्रग्रामफोरखौ नायो आरो हानाय सिबां रादाब बिलाइ फरायनो थाखाय सेस्था खालामो निउस मेगाजिनफोर फरायनो सेस्था खालामो बेखिनियानो